औ आंना बे पार्सेला जनायसो सौफैदों माबोरै बिदि जाखो जेनेबा औ आंथ' बिदिखौ एक्सेप्त खालामनो हानाय नङा जेनबा आंनो मानो बिदि होलांखो बात बिदिथ' जानो मोना ना बिदि बोरै सफैनो मोननांगौ पार्सेला जेनेबा खेवखानाय बेखौथ' नोंसोरो मोजाङै थाल खालामनानै हरनांगौ होफैनांगौ जेनेबा दिलिभारि खालामफैनांगौ जिखुनु आं मोन्थिला आरोना बिदि जानो मोना आंथ' बिदिखौ मोजां मोनासै बिदि आंना माबाया माबोरै पार्सेला बिदि गेवनाय सौफैखो बेथ' बात बेथ' नोंसोरनि रेसपन्सिबिलितिसो नोंसोर मोजांयै लाबनांगौमोन आरो ना बे बुस्तुखौ आंनावथ' दा गाज्रि सौफैबाय आंथ' बिदि आनपेकखौ लानो हाया जिखुनु जिखुनु आं बेखौ एक्सेप्त खालामनो हाला बेनोसै आंना आरो बेखौ बेखौ रितार्न खालामफिनसै आं जिखुनु आं बेखौ लाखिनो हाया आनपेक बुस्तुखौ नोंसोरसो मानो होमबा आनपेक माबा लाबोनांगौ दे जिखुनु होमबालाय आं बेखौ एक्सेप्त खालामनो हाया रितार्न खालामफिननोसै आं औ आं लाखिनो हाला बेखौ

दे होम्बालाय